मुर्गीके चाराके लेल सभसँ उत्तम आहार छै जे ओकरा ट्रोयाबीनके आटा छिटियौ अन्नक दियौ दाना दियौ आओर दाना देलाके बाद ओकर वेट बढ़तइ आओर ओ अच्छासँ अच्छा मुर्गी जे छै से वृद्धि हेतय पुष्ट रहतइ ओकर शरीर एकदम पुष्ट रहतइ आओर व एक स्वस्थ रहतइ आहार भोजन सब अच्छा लेतय तऽ ओ अपन शरीरके भी स्वस्थ रहतइ ओइ प्रकारसँ सोयाबीन के भूसी बनाके मकइके गेहूँके आटाके बनाकऽ कऽ ओकरा चारा बनाके दअ कऽ ओकरा पालल जाइ छै आओर मुर्गी पालयके मे सबसँ पहिले ओतऽ स्वस्थ वातावरण रहबाक चाही आओर हवादार रहना चाही मुर्गी स्वस्थ रहतइ तऽ ओकर मीट खेलासँ आदमी भी के भी फर्क नहि पड़तय आओर आओर वएह आदमी खेलाके बाद स्वस्थ रहतय अगर कोइ प्रकारके ओकरा स्वस्थ भोजन नहि देबय गुणवत्ता भोजन नहि देबय तऽ ओ बीमार पड़ि जेतय ओकर माँस खेलासँ आदमी से तऽ बीमार पड़ि जेतय